हमारा शहर भदोही उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जहाँ क़ालीन और क़ालीन वगैरह बहुत ज़्यादा तैयार किया जाता है हमारे शहर भदोही का नाम बाहर देशों में भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है और इसी वजह से भदोही हमारा बहुत ही फ़ेमस है क़ालीन की ही वजह से क़ालीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है और किया जाता है और सबसे अच्छी यहाँ की बात ये है कि जो हमारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो सब मिल जुलकर रहते हैं और यहाँ पे स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है यहाँ स्वच्छता अभियान ही बहुत अच्छा अभियान है ये इससे हम सबको बीमारियों से बचने का एक मौका मिलता है और स्वच्छ रहने का मौका मिलता है भदोहीं की हमें हर एक चीज़ पसंद है यहाँ पे रहने वाले लोग सड़क के किनारे जो गरीब बच्चे टहलते हैं वो सबसे वो लोग बड़ा वो लगता है लेकिन क्या करें इतने अमीर हैं नहीं कि उनका वो कर सकते हैं उसमें यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ बहुत ही पसंद है यहाँ के बड़ी बड़ी इमारतें छोटी सी बड़ी जो भी इमारतें हैं वो सब पसंद हैं और यहाँ पे खेलते हुए बच्चे खाती बीनती हुई अम्मा और हमारे भाई बहन जो भी साथ में खेलते हैं रहते हैं सब एक साथ साथ चलते हैं दोस्त यार बगल में घूमने वाली जो हैं बहुत सी हैं लेकिन घर पर ही रहना है हम बहुत पसंद करते हैं